हाँ भैया हमें मछली चाहिए हमारे घर मेहमान लोग आया और हमें उन्हें दावत में बुलाया है उन्हें खिलाना है तो आपको पास कौन कौन सी मछलियाँ है बताइए हमें

आप पहले हमें रेट बता दीजिए उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे

आपके पास वह बड़ी वाली जो फ्रिजर मछली आती है वो नहीं है क्या वो आप हमें क्या कहते है बांगूर भेज दीजिए तीन किलो और प्यासी हो तो उसे दे दीजिए पाँच किलो टोटल हो जाएगा आपका आठ किलो तो जोड़ के बताइए कितना पैसा होगा हम आपको गूगल पे कर दे रहे हैं और एक बात एक ख़ास जान लीजिएगा आप काम जो मछली हो वो फ्रिज वाला न हो मतलब सीधा अगर

और क्या कहते है कि उनके खान पान में क्या डालते है क्या कोई अलग चीज़ तो नहीं है ना कि खाये तो लोग बाग क्या फिश को डालते हैं कि अपने घर का ठीक और उनमें से कोई बीमारी तो न है नहीं है कि हाँ वो आप किसे भेजेंगे हमें आ कर लेना पड़ेगा कि आप भेजवाएंगे किसी के द्वारा नहीं आजकल टुए क्या हम कहीं और से भी मंगाते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप को हम किसी सुविधा द्वारा भेज देंगे हमने तो कहा भी था कि हमें थोड़ा आने में दिक्कत होता है तो आप पैसे बताइए फिर उसी हिसाब से हम लेते हैं टोटल पैसा कितना होगा सबका तीन किलो प्या बांगूर है आपका तीन किलो बांगूर का आपका कितना था डेढ़ सौ

और फिर बस हमें पहुँचा दीजिएगा